हॅलो हां म्हाका न्ही गाडी जाय आशिल्ली हय हय हय तुमची कसले कसली आसा गाडी आमी नी आमी जवळ जवळ आठ आठ धा जाण आसात इनोवा बी मेळ्ळी जाल्यार बरी हय हय हय हय इनोवा जाय म्हणजे आमी न्ही हांगा वचपाचे खंय सांग की पयली आमी खोतिगांव वतले खोतिगांवच्यान मागीर आमी डायरेक्ट काणकोणच्यान तेवटेन सावर्डेच्यान डायरेक्ट मोल्यां वतले हय मोलेंच्यान मागीर न्ही आमी तें सायडीच्यान त्याच बायपासांतल्यान रस्त्यांतल्यान आमी वाळपय वतले हय हय हय आमी धा जाण आसात हय धा जाण आसात कितें म्हणी हा हा हय हय हय हय आनी न्ही भाडें कितलें हा हा किलोमिटर कसो पंचवीस पंचवीस रुपया हय कितें हें जाता म्हणजे तेका कन्सेशन कितें मेळपाक शकता हय हय हय म्हणजे आमकां नाका नाका नाका ड्रायव्हर नाका ड्रायव्हींग आमी आमीच करतले आमीच ड्रायव्हींग करून व्हरपाक सोदता हय हय हय हय म्हाका एक सांग गाडयेची सर्विसींग बी केल्ले आसा न्ही सर्विसींग केल्लें आसा हा हा हा हा मागीर डोक्युमेंन्टस गाडयांत आसात न्ही हा ओके ओके आनी तुमचो ड्रायव्हर दिले जाल्यार कशें कितें तें कितें एक्स्ट्रा चड पडटात ट्युरिस्ट गायड ना तो ड्रायव्हर कम ट्युरिस्ट गायड आसा

हा बरें बरें बरें ओके आ कितल्याक म्हळें तुमी पंचवीस रुप्यान किलोमिटर हा हा आनीक डिजल ती कांय पेट्रोल हा हा ओके डिजल म्हळ्यार तुमी घालून दितात कांय आमी घालपाचें हा हा बरें बरें बरें तर आनी एक दीस किंवां एक रात समजा गाडी आमचे कडेन उरली जाल्यार बी मागीर तशें कितें एक्स्ट्रां चार्जीस बी तशें कितें हे आसा

हा बरें बरें बरें बरें तर ओके ओके ओके हा बरें बरें बरें बरें बरें